हाँ अपन इलाकामे अपन पूर्णियामे स्वास्थ सेवा प्रणालीमे हालमे देखल बहुत हाँ सुधार एलैहँ बहुत तरीकाके बहुत बहुत तरहके हॉस्पिटल अस्पताल सब खुललैहँ बहुत सब बहुत डॉक्टर सब ऐलैहँ अच्छा अच्छा डॉक्टर सब ऐलै ताकि मरीज सबके अच्छासँ अच्छा ट्रिटमेन्ट इलाज कर सकै ओकर अऽ ओकर इलाज मे कोनो प्रो दिक्कत नहि आबै आओर कोनो परेशानी नहि हो ओ नियमित रूपसँ जाइ छै आओर मरीज सब नियमित रूपसँ जकरा बीमारी छै अस्पताल जाइ छै ओ अपन इलाज करबाबै छै सरकारीमे अस्पताल उहाँमे अच्छा अच्छा सब डॉक्टर सब छै ठीकसँ इलाज करै छै ठीकसँ ट्रीटमेन्ट दै छै आओर पूर्णियामे हाल फिलहालमे सदर अस्पताल खुललैए जेकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल छै जकरामे अच्छा इलाज होइ छै अच्छा सब डॉक्टर छै एकरामे आओर जब कियो कोइ मरीज जाइ छै तब ओकर वापस बिना ओकरा ठीक करै लेल नहि भेजै छै उ अस्पतालमे बहुत सारा सुबिधा छै बेडशीट सबके अऽ तकियो कभी भी मरीज सबके परेशानी नहि परेशानी दिक्कत नहि झेले पड़ै मरीज सबके कोनो दिक्कत नहि होइ ताकि अऽ आओर एकर सबके भी व्यवस्था छै आओर डॉक्टर सब भी अच्छा छै ताकि ओकर डॉक्टर सब एते अच्छा छै ओकर इलाज करै छै हऽ सबकिछु करिके जब जब तक उ ठीक नहि होइ छै तब तक उ नहि भेजै छै ओकर इलाज बहुत अच्छा तरीकासँ पूर्णियामे बहुत सारा हॉस्पिटल खुललैहँ बहुत सारा डॉक्टर अच्छा सब एलैहँ